जो हमारे यहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं हमलोग जाते हैं ये भाई सरकारी पे जाने पर पैसे तो कम लगते हैं वहाँ लाइन लगाना पड़ता है पर्चा कटवाने में लाइन लगाना पड़ता है पर्चा कटा फिर डाक्टर को दिखाने में लाइन लगाना पड़ता है मान लीजिए उसमें पैसे कम लगते हैं जरूर मान लीजिये डाक्टर को दिखाए जांच का प्रक्रिया हो गया जांच भी फ्री होता है सरकारी में उसके बाद जांच कराए जो भी निकला उनको दिखाए डाक्टर को उसके बाद आए दवा लिये दवा भी सरकारी मिलती है जो नहीं मिल पाती है उसको मान लीजिये एक आध ठो बाहर से लेना पड़ता है मगर उसके बाद कोई इ है कि भाई वहाँ अब एक दिन का काम है तीन दिन लग जाएगा दो दिन लग जाएगा जाना आना मान लीजिए जाने आने को ही थोड़ा लगता है खर्च वैसे बहुत कुछ नहीं है वहाँ वही यही जो सरकारी है वहाँ भाई बहुत लोग जाते हैं जितने हमारे किसान हैं गरीब हैं और भाई किसान भी हैं गरीब भी हैं मज़दूर भी हैं कुछ मान लीजिये कर्मचारी वगैरह जो भी है जिसका भी जैसा भी जिसका जो भी मान लीजिये किसीको कुछ है किसीको कुछ है किसीको कुछ है जिसका जो भी जैसा भी रहेगा उस विभाग में जाना पड़ेगा उस डाक्टर को दिखाना पड़ेगा उसके बाद जाके फिर उनका वो होता है जाँच वगैरह दवा वगैरह लिए उसके बाद आए तब फिर खून का जाँच हुआ उसमें भी लाइन लगने मिलेगी आपकी लंबी ब्लड का भी जो होगा टेस्ट वगैरह होगा उसके बाद कराएंगे फिर उसको जाइए एक दिन बाद जाइए बुलाएंगे शाम को आइए सुबह आइए वहाँ भी बहुत नंबर आता है आज नहीं हो पाया या कोई दिक्कत हो गई तो एक दिन बाद जाइए वहाँ मुझे दौड़ना उसमें पड़ता है मगर ये है की वहाँ पैसे कम लगते हैं थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ता है ये है कि दवा भी मिल जाएगी ठीक भी आप हो जाएंगे जो हमारे प्राइभेट वाले है भाई उनका जो खर्च बहुत लगेगा वहाँ जाइए लाइन नंबर लगा दीजिये उस सब में होता है घर से निकलिये जाइए तुरंत दिखाइए उनको जाँच लिखेंगे जांच करवाइए छः घंटे बाद जाँच मिलेगा आपको दिखाइए दवाई लीजिये आइए घर उसमें पैसे बहुत लगते हैं भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है हाँ यही है बहुत तो अंतर तो नहीं है मगर ये है कि भाई पैसे का अंतर तो बहुत है अब प्राइभेट से वो सरकारी वाले जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं उसमें तो मान लीजिये कुछ लगता ही नहीं मतलब आना जाना पड़ता है दो तीन बार आदमी को दौड़ना पड़ेगा जो हमारे प्राइभेट वाले हैं उसमें खर्च पड़ता है फीस भी बहुत ज़्यादे लेते हैं लोग जाँच का भी बहुत ज़्यादे लेते हैं उसके बाद दवा भी सब महंगी महंगी है इसमें कोई कहीं कुछ है जो प्रिन्ट रेट है उसपे भी बेचेंगे ये लोग उसमें तो बहुत कमाई है भाई सरकारी वाले से अंतर है प्राइभेट वाले में वही है कि सुविधा बहुत है जाइए तुरंत अपना दिखाइए आइए कोई दिक्कत नहीं है तुरंत जाना तुरंत आना काम खतम आ ये जो सरकारी वाले हैं स्वास्थ्य केंद्र वाले हैं वहाँ भाई चक्कर तो लगाना पड़ेगा दो दिन तीन दिन चार दिन तब जाके एक चीज़ का इलाज हो पाएगा सुबह ही निकलिये आठ बजे जाइए वहाँ तो देखेंगे वहाँ सुबहे से लोग राते से बैठे हैं लाइन लगा के ये है कि भाई अंतर तो है बहुत पैसा तो अधिक लगता है ज़रूर प्राइभेट में मतलब सुविधा बहुत है मान लीजिए बहुत उसके बाद तो थोड़ा आराम तो उनको भी मिल ही जाता है सबका कमवा हो जाता है मान लीजिये इ पैसे वालों के लिये प्राइभेट ठीक है जो गरीब हैं मज़दूर हैं किसान हैं उनके लिये सरकारी वाला भी बहुत बढ़ियाँ है